میں نے جو اب تک کا اپنا بہت اچھا سفر کیا ہے وہ میں مانتا ہوں کہ وہ میرا دلی کا سفر تھا جب میں دلی گیا تھا اور وہ میں اس سفر میں مجھے زیادہ مزہ اس لیے آیا کیونکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور وہ میرا لائف کا پہلا ایکسپیرئنس تھا جس میں میں دوستوں کے ساتھ اپنے باہر گیا تھا دہلی گھومنے کے لیے یا اس لیے وہاں پر بہت زیادہ مزہ آیا دہلی میں گیا تھا گھومنے کے لیے اور کیونکہ وہاں مجھے دوستوں کے ساتھ جا کے کچھ سامان بھی لینا تھا اور ان جگہ پہ جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جہاں بھی اگر آپ جائیں تو اپنے دوستوں کو لے کر کے جائیں کیونکہ دوست جو ہیں آپ کا سفر میں آپ کا مزہ دوگنا کر دیتے ہیں تو اس لیے دلی کا سفر میرا سب سے اچھا تھا